हमरा तऽ जे छै कि बहुत तरहके खाना बनावल आबय छै जकरामे कि जे छै कि हमे भुजियो बनाय लै छियै आलू कोबीके सब्जियो बनाय लै छियै आलू परवलके सब्जियो बनाय लै छियै मछलियो बनाय लै छियै आओर ओकर बाद छै कि मटन बनाय लै छियै मुर्गाके सब्जी बनाय लै छियै पनीर मसल्ला भी बनाय लै छियै तऽ एकरामे जे छै कि सबसँ आसान छै कि आलू अर भुजिया बनाना जे कि आसानीसँ बनि जाइ छै ओकर बाद जे छै कि सब से अगर हमरा लगय छै भारी तऽ मछली बनाना मछली काटना धोना फिर फ्राइ करना फिर मसाला भुजना ओकरबाद जे छै कि आओर फिर मछली डालना ओकरबाद छै कि रस गरम होना जैसे सब से जे छै कि आसान हमरा मछली ही लगय छै नहि तऽ सबसँ आसान लगय छै भुजिया नहि तऽ खिचड़ी खिचड़ी भी छै कि एक साथ जे छै कि सबकिछु डारि देलिये आधा घण्टामे जे छै कि बनि गेलय